ہندوستان کی نقل حمل کا نظام ناقابل برداشت ہے ہندوستان کی سڑکیں بھیڑ اور ناقص معیار کی ہیں لین کی گنجائش کم ہے قومی شاہراہوں کی اکثریت دو لین یا اس سے کم ہے ہندوستان کی تمام شاہراہوں کا ایک چوتھائی پر بھیڑ ہے ہندوستان میں ٹرانسپورٹیشن کمپنیوں کو درپیش چیلنجیز نقل و حمل کے چیلنجیز درج ذیل ہیں بلاک آرڈر کی شدت کا تناسب ایندھن کی قیمت میں اضافہ نقل و حمل میں غیرمتوقع تاخیر ہنرمند افراد کی کمی قابل رحم گودام کے حالات ناکافی اور زیادہ دباؤ والا ڈیلیوری اسٹاف